ہندوستان میں بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں جیسے کہ اکبر بادشاہ انہوں نے بہت کام کیا ہندوستان کے لیے اور جیسے شاہجہاں بادشاہ جیسے ممتاز شاہجہاں جو آگرہ میں وہ بنائے ہیں تاج محل بنائے ہیں اور جیسے آصف الدولہ لکھنؤ کے مشہور بادشاہ تھے انہوں نے انہوں نے یہ بھول بھولیا بنایا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے جہاں ہم لوگ ٹہلنے جاتے ہیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے وہ دیکھنے میں بھی بہت اچھا ہے اور بہت اس بہت لوگ جاتے ہیں وہاں ٹہلنے کے لیے گھومنے کے لیے انہوں نے بادشاہ نے بنایا ہے آصف الدولہ نے اور وہ بہت ہی زبردست بنا ہوا ہے جو لوگ بہت سارے جاتے ہیں وہاں پہ گھومتے ہیں ٹہلتے ہیں اور بہت سے بادشاہ ہیں جو ہندوستان میں بہت سے کام کیے ہیں اور بہت سے بادشاہ بہت اچھے کام کیے ہیں بہت سے بادشاہ جو ہے وہ بہت بہت بڑے بڑے محل بنوائے ہیں اور اکبر بادشاہ جو ہے وہ بہت سے کارنامے کیے ہیں اور آصف الدولہ نے تو وہ بھول بھلیا بنایا ہے اس میں بہت ہی اچھی اچھی بڑی بڑی عمارتیں ہیں جو اور یہ سب میں نے جو ہے کتاب سے پڑھی ہے